जीअं त मां रोज़ु सुबुह जो गार्डन वेंदो आहियां वॉक करण लाइ हुते वण टण ॾिसी करे हरियाली ॾिसी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं वॉक करण में मज़ो ईंदो आहे हीअं वण टण असांखे सुठी ताज़ी ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि जेको असांजे सिहत लाइ सुठो आहे उन वण खे हीअं ॾिसी करे हुन तारुनि खे इअं ॾिसी करे इअं मूंखे महिसूसु थींदो आहे की मां बि मुंहिंजे घर में इअं ॿूटो लॻायां जंहिंमां वणु थिए प्लस वण मां असांखे जामु फ़ाइदा बि मिलंदा आहिनि ऐं जीअं वण असांखे उस मां बचाईंदो बि आहे ऐं सुठी ताज़ी ऑक्सीजन बि ॾींदो आहे अॼोकी में घर में हर कंहिंखे कुझु न कुझु कंहिंजो न कंहिंजो ॿूटो लॻलु हूंदो आहे जीअं तुलसीअ जो नीम जो ऐं इअं असांखे वण टण या ॿूटा असांखे चङी असांजे सिहत लाइ बि कमु ईंदा आहिनि जीअं त नीम जो पत्तो असांखे यूज़ करण सां असांजी ख़ारस घटिजी वेंदी आहे ख़ुजली घटिजी वेंदी आहे ऐं तुलसी जो पत्तो खाइण सां चवंदा आहिनि कैंसर में बि फ़ाइदो थींदो आहे त इअं वण टण हर हिकु जे घर में ॿूटो हुजणु जामु ज़रूरी आहे अगरि जे अगरि नाहे त एटलीस्ट माण्हू नंढो त ॿूटो पंहिंजे घर में लॻाए ई